मेरी अब तक की जो सब से बड़ी उपलब्धि है वो यह है कि मैंने दसवीं में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया था मेरी क्लास में बहुत अच्छी उपलब्धि मैंने पाई थी मेरी कक्षा के अंदर तीसरा जो है वो मुझे पद मिला था तीसरा पद मिला था तो यह मेरी अब तक की सब से बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उस वक़्त मेरे माता पिता को बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ था मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करवाया था क्योंकि मैं तीन तीसरे पद की श्रेणी पे आई थी और मैंने बोहुत अच्छे अंकों से मेरी कक्षा उत्तीर्ण की थी बोर्ड की परीक्षा थी मेरी जब कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना कर जाऊँगी और मेरे घर वालों ने भी शायद सोचा नहीं था परंतु मैंने उस दिन मेरे माता पिता का जो है सीना वो बहुत ज़्यादा गर्व से उन का ऊँचा कर दिया बड़ा कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में भी बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करती हूँ वो दिन सोच के